हेलौ आदा आङो माबायाव गुवाहाटिनिफ्राय टाउनसिम थांनो नागेरदोंमोन दा बुसथुवा ट्रेन ट्रेनजों थांनांगौ ट्रेनजों थांबा साबसिन ना बासजों थांबा साबसिन जागोन आङो बिबैनाव आलासि जाहैनो थांनो नागेरदोंमोन

औ

मानि मानि आङो थांफेराखै नालाय खनसेनो जेनेबा क'क्राझार स्टेसनाव लाखिहैनाय बुस्थु गारि नागेरदोंमोन आरो आङो बि औ

दा बेखौनो आङो थांफेरा थांफेराखै नालाय दा बेखौनो सोंहरनायदों आरो दा ओंखायनो माजों थांबा साबसिन जागोन आं थांनो सानदोंमोन मानि ट्रेनजोंसो थांनो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय ट्रेनजोंबा बिदिनो होनदोंमोन आरो टिकिट काउनटाराव थांदोंमोन आङो ओमफ्राय मोनानि सातथा बिदियावसो माबादों ओंखारदों टिकिटा

औ ए मानि किन्थु ओमफ्राय एसे माबा जागोन आरोना बासजोंबा लेट जागोन आरो ना ऐ

आङो बिदिनो बे नैबे मास जोब्बा थांनो नागेरदोंमोमलै आदा हो औ औ जाहैखा दे होनबालाय आदा औ दे